हमसब आइसँ नहि बहुत दिन पहिनेसँ हमसब खेती गृहस्थी करय छलहुँ हमसब जबतक अपने पयरपर खड़ा भेलहुँ तखनसँ हमसब खाद मसल्लाके भीड़मे नहि जाइ छलियै हमसब एम्हर आबिकऽ माल जाल पोसय छियै आओर खेती पथारी अपन करय छियै ओइमे कीटनाशक दबाइ जे एखन जे आबि रहलइ हन बजारसँ तऽ खाद आबि रहलइ हँ ई जमीनके तऽ बुझू जे बर्बाद करयपर लागल छै लेकिन हमसब एखन तैयो हमसब बहुत कम किञ्चित मात्रामे हमसब खाद मसल्ला दऽ कऽ एखन खेती करय छी अइ खेतीसँ हमरा सबके एतेक अथी यऽ जेकि ओ तीमन सरकार तरकारी लगबइ छी बैगन लगबइ छी सज सज सजमनि लगबइ छी आलू खेती कयलहुँ हन एखन गोबर दअ कऽ हमसब जे उपजेलहुँ हँ हमरा सबके बढ़ियाँ उपज एखन भेल हँ तै सबके चलते शहरमे आओर देहातके बहुत आकाश पतालके अन्तर छै बजारके लोक वएहेसँ एसप्रे कए कऽ दबाइ बढ़ा बैगन बढ़ाकऽ कदुआ बढ़ाकऽ सब बजारके लोक खाइए हमसब अपना जमीनपर मे अपन उपजाबइ छी बेगर खाद मसल्लाके सब्जी बहुत बढ़ियाँ खाइ छी तै सब दुआरे हमरा सब एखन सत्तर अठहत्तरमे उनासी बरस उमर भऽ गेल हमरा सबके लेकिन तौं भी एकदम हमसब तन्दुरुस्त छी दूध दही सेहो अपना लागइए अपन खाइ पीयै छी चाहे नहि लागल तऽ देहातोमे मिल गेल आसानसँ आओर शहर बजारमे तऽ बुझियौ जे खरीदकऽ बुझियौ मक्खन काटिकऽ फैक्ट्री सब अपन क्रीम काटि लै छै आओर तब दूध दै छै बजारके लोक जतेक अपङ्ग भेल जाइए ततेक देहातके लोक नहि होइए अहिना हमरा सबके से खेतीमे बहुत मन लगय यऽ हमसब एखनो हमसब खेत पथार अपन सुबह शाम टहललहुँ बुललहुँ देखलहुँ जन जोग जे भेल से भेल नहि तऽ अपनोसँ भीरकऽ अपन खेती गृहस्थी अपन कयलहुँ इएह सब दू गो माल जाल रखने छी घास पानि नीक बेजाय अपन सेहो सब कयलहुँ गाछ वृक्ष लगाकऽ देखियौ जे हमसब फल फूल आम कटहर केला ई सब हमरा सबके अपना होइए ओइ सबमे कोनो खाद मसल्लाके जरूरते नहि पड़ैये तै सबके चलते हमरा सबके ओइ सबसँ आनन्द छी आब आगाँ समय देखियौ जेना जे भगवान रखथिन तेना हेतै एखन हमरा सबके मक्कइके खेती खूब बढ़िआँ यऽ आलूवोके फसल जेहेन चाही तेहेन नहि भऽ कऽ कोनो बेजाय नहि एखनो हमरा सबके किछु भेल हन मक्कइ सेहो यऽ तोरी दलहन खेती कयने छी सेहो सब बढ़िआँ यऽ एखन अइ साल तऽ आओर बढ़िआँ यऽ तोरी आरके खेती हमरा सबके तैं सब दुआरे हमसब कहय छी जतऽ समयके देखैत हुये हमसब कहुना भगवानके कहय छियनि जे समय अहिना समय हमरा सबके गुदस्त रखथि तऽ इएह सब बात छै अहीमे हमरा सबके से अपन लागल छी खेती गृहस्थी माल जाल नीक बेजायमे आओर समयके अपन कटय छी सुबह शाम भगवानके प्रार्थना करैत रहय छियनि